ہیلو السلام علیکم میں اپنے گھر میں پانی کے دباؤ کے مسئلے کا سامنا کر رہا ہوں جب میں نے باغ کو پانی دینا شروع کیا تو نلی سے پانی کی ندی بہت کمزور آ رہی تھی میں نے نلی اور دیگر نلوں پر بھی چیک کیا ہے لیکن دباؤ کمزور ہے کیا آپ براہ کرم اس مسئلے کی جانچ کر سکتے ہیں اگر ممکن ہے ہو تو براہ کرم ایک ٹیکنیسن کو بھیجیں تاکہ وہ آ کر مسئلے کو چیک کرے اس طرح آپ اس مسئلے کے اس نشاندہی کر کے صحیح طریقے سے واٹر اتھارٹی کو آگاہ کر سکتے ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے ٹیکنیسن کو بلوا سکتے ہیں